नमस्ते नमस्ते हँ और बोलिए मेरी गा मतलब चार चक्का बिकती है गाड़ी की दुकान है हाँ कितने में चाहिए मिल जाएगी जैसे कि जैसे आपको लेना होगा वैसे ही आप कितना तक लेना चाहती हैं क्या जैसे मारुति है और हाँ जो भी आप चाहिए वही कौन सी आप चाहती हैं हाँ मिल जाएगी हाँ आपको कितना तक चाहिए चलो ठीक है मिल जाएगी आप आना जो है आ जाइए हम दुकान तो खुली रहती है जब आइए चाहे जब आ जाइए जब मिले हमारी दुकान यहाँ है वह क्या बोलते हैं चमन चौक है ना पट्टी उसी के बग़ल में चमन चौक बाईं तरफ

हाँ हाँ चली गाड़ी है मतलब ज़्यादातर नहीं उसका कागज़ अरे वही साल छह महीने साल हाँ हाँ कागज़ वग़ैरह सही है गाड़ी नहीं गाड़ी भी ठीक है सबकुछ ठीक ठाक है

आ जाइए जब आपको टाइम हो आपको टाइम जब हो तभी आइए हम दुकान तो खुली रहती है बराबर चलो ठीक है आना जो है ठीक है दुकान तो हमेशा खुली रहती है आपको जब आना हो तब आइए जो बन्द थोड़े ना रहती है हाँ नहीं नहीं जैसे मतलब आप देख लीजिए सामने से देखिए बातचीत करिए अपना फिर ले जाइए जैसा सामान रहेगा वैसा दाम जैसी गाड़ी है वैसा दाम उसका होगा ज़्यादा क्यों लगाएँगे हाँ हाँ सामान बिकना चाहिए जान क्यों गवाएँ नहीं नहीं ज़्यादा दाम नहीं बोलेंगे आप जो है उँ आइएगा देख लीजिएगा उसको समझ लीजिएगा जब आपकी जो ना पसन्द हो जाए तो अपना ले लीजिएगा हमें हाँ जी ठीक है ठीक है हमें बेचना है आपको ख़रीदना है आप ले लीजिए तो हाँ

चलो ठीक है

हाँ